ہیلو السّلام علیکم سر بولے تھے ایک سیم خریدنا تھا کون کون سا ہے ابھی مارکیٹ میں سب سے اچھا کس کا نیٹورک چل رہا ہے کہ تو سب سے اچھا مطلب ریچارج کس کس کا کتنا مہنگا ہے بتا سکتے ہو کالنگ کے لیے بھی اگر من ہو تو نیٹ بھی چلائے تو سستا ہو اس میں کتنے کرے گا ارے یہ چھوریے صرف کالنگ کے لیے کتنا پڑے گا ہاں ہاں نہیں دیکھیے اگر لے کوالنگ کا ہی کام تھا مگر سوچے اگر نیٹ ورک چلانا ہو تو یہی پوچھ رہے تھے بہتر چلتا ہے نا بہتر چلتا ہے نا نیٹ ابھی جسٹ جیسے ایک ایک ہوتا ہے نا آتا ہے مارکیٹ میں اس کے بعد نیا نہیں چلتا ہے اس کے بعد پھر نہیں چلتا ہے اس لیے پوچھے تھے چلے گا نہ یہ سب دن تو مطلب جیو کافی اچھا چل رہا ہے یہی نا تو نہیں تو تو یہ تو یہ تو بڑا والا فون میں ہی چلے گا نا اچھا چلتا ہے بہتر نہیں اتنا جی اور وہ بھیائی کا کتنا پڑتا ہے او مطلب سب کا جیسا سیم ویسا یہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ایسا کیجیے نا جیو کا سیم دے دیجیے ہم کو ایک ٹھیک ہے میم السّلام علیکم